कढ़ी चांवर ॾोडो चांवर चटिणी साई भाॼी फुल्का भाॼी कोकी सहिजन गुलनि जी भाॼी दाल पकवान सेयल मानी गोगड़ुनि जी भाॼी गोगड़ू पटाटा चावर तरियल तरियल भाॼी बिहन पटाटा